साड्डे एरिया च जेह्ड़ियां एह् रोडां न एह् रोडां बड़ियां टुटी फुट्टियां दियां न ते ना ही कोई गड्डियां छड्डियां दियां कोई गड्डियां दी कोई फैसलिटयां न ते जेह्ड़े अग्गें पिच्छे हास्पिटलस न बडी दूर हस्पताल न ओह् बड़ी दूर दूर न ते लोकें ई उद्धर पुज्जने तकर बड़ी दिक्कत आंदी ऐ बड़ी परेशानी होंदी ऐ ते लोक उत्थै पुज्जी नी सकदे कोई बमार होई जाए कुसै ई ज्यादा प्राब्लम होई जाए कोई सीरियस होई जाए ते ओह् किस तरह उत्थे पुज्जे गा केईं ते रस्ते च ही मतलब ऐसी वैसी उंदे कन्ने ट्रैजडी होई जंदियां न ते गोरमैंट गी दिक्खना चाहिदा कि कुत्थें कुत्थें केह् केह् ट्रांसपोर्ट दियां फैसलटियां नेईं हैन ते अफसर उत्थै ओह् जरूरतां पूरियां करन ते जगह् जगह् कोई कोल घर कोई थोह्ड़े बोह्त हैल्थ केयर सैंटर खोलन जित्थें लोकें ई परेशानी नी होऐ ऐ ते एह्दे कन्नै लोकें गी बड़ी दिक्कतां दा सामना करना पौंदा ऐ कदें कदें किसे दियां मतलब ऐसा सीरियस पेशैंट होंदा कोई मरीज होंदा ओह्दी जे मृत्यु बी होई जंदी ऐ ते जेह्दे कन्नै बड़ी प्राब्लम होंदी ऐ ते मतलब इन्नी इन्नी दूर एरिया न चा चार चार घैंटे दे उ'नें पैदल चलने गी लग्गी जंदे न अग्गें रोडां उप्पर आओ ते उत्थें गड्डियां नी मिलदियां ते जेल्लै गड्डियां नी मिलदियां ते पेशैंट हास्पिटल तगर पुज्जी गै नी सकदा नेईं ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि रस्ते च गै बंदे दी डैथ होई जंदी ऐ ते इस लेई गोरमैंट कोलु ऐ अग्गें एह् अपील ऐ कि रोडां ठीक करन ते जेह्ड़ियां गड्डियां दियां फैसलटियां न उत्थें देन ते जेह्दे कन्नै जेह्ड़े पेशैंट न ओह् मरीज न ओह् टाइमली ते अस्तपताल पुज्जी सकन ते अपना इलाज कराई सकन ते लेकिन गोरमैंट गी दिक्खना चाहिदा लेकिन गोरमैंट इ'नें चीजें बल ध्यान नी दिंदी ऐ हास्पिटल सिटी इ'यां शैह्रां च न बड़ी दूर दूर ग्राएं च ऐ नी हैन कोई उत्थें कोई डाक्टर नी हैन उत्थें डाक्टरे दियां फैसलटियां देन जेह्दे कन्नै मतलब पेशैंट जेह्ड़े न उ'नेंगी अपनियां जरूरतां पूरियां करना करन ते छोटी मोटी चीजां होंदियां रौंह्दियां न हर इक बंदा बमार होआ दा अज्जकल ते इस लेई गोरमैंट अग्गें एह् अपील ऐ कि रोडां ठीक करन ते उत्थें कोई अग्गे अग्गें पिच्छें हैल्थ केयर सैंटर खोलन ते जेहदे कारण ट्रांसपोर्ट दा उत्थे इंतजाम करन गड्डियां छड्डियां लान उत्थें जेह्दे कारण लोक टाइमली अपना अस्पताल पुज्जी सकन ते अपना इलाज कराई सकन